कुर्टिआ जोबोर मोजां आरो गाननो जोबोर मोजां मानोना बेखौ हाबा जानाय एबा सिख्ला मानसिफोराबो गाननो मोजां मोनो बियो मोनसे सुटि एबा गुसुनि बेखौ गानब्ला कालारबो खारा एबा बाजाराव बायनानै लाबोनानै सप्तासे जाबाय मानोना बेयो जोबोर मोजां बेखौ बयबो बायनानै गाननो हागोन मोजां प्रडाक्टनिफ्राय सफैनायनि बेयो फानफैनायनि बेखौ आं मोजाङै नायनानै लाबोदों बेयो गोमो कालारनि आरो गोथां कालारनिमोन बेफोर गांनैखौ आं बायना लाबोदों दासिमबो दङ कालाराबो खाराखै मोजां गाननो गुसु आरो बियो जाहा ताहा जिला बाया एबा सान्दुंआव आरि लामबाबो थाब कालार खारा बेनिखायनो आं गाननो मोजां मोननानै बायनानै लाबोदों बयबो बायनो हागोन बाजाराव बायना लाबोनायनि